हम मिथिला जे कलाकारी छै मिथिलाके ओ बनबैके बहुत बेर कोशिश केने छी तऽ ओते बढ़िऑं तऽ नहि बनाए सकै छी कियाकि ओ बहुत महीन काम होइ छै तऽ तैयो प्रयास करै कयने छी घरमे किछु किछु बना कऽ हम अपन घरमे ओ टांगने छी जेना रामचन्द्र विवाहके कोबर सबमे भी जे होइ छै ओ सब बनबैके कोशिश करै छी आओर बनेनौ छी तऽ ओते बढ़िऑं तऽ नहि भए सकै छै लेकिन जेना तेना किछु जरुर बनेने छी